मडगांवचें भलायकी विभाग काणकोणचें भलायकी विभाग हातूंत खुबूच फरक आसा मडगांवचें जें भलायकी विभाग आसा तातूंत सगळ्यो सुविधा उपलब्ध आसात पूण काणकोणच्या विभागांत सगळ्यो सुविधा ना काणकोण विभागांत सगले दोतोर सुद्दां उपलब्ध आसना पूण मडगांवच्या हातूंत वेगवेगळे प्रकाराची ऑपरेशनां जातात वेगवेगळे इंस्ट्रूमेंट्स आसात काणकोणा फकत प्राथमीक उपचार जातात आनी जर कितेंय म्हणजें कठीण प्रसंग आसलो जाल्यार सगळ्यांक मडगांव धाडलें वता मडगांवच्यान काणकोणांत पयस जाल्ले कारणान सगळे दोतोर येवपाक सोदनात काणकोणचे विभागाची इमारत बरी व्हडली प्रशस्त आसा पूण ज्या पद्दतीन हांगसर सुविधा उपलब्ध जावपाक जाय त्या पद्दतीन हांगासर जायना म्हणून हांगााासरले लोकांक कितेंय जालें जाल्यार मडगांव धांव घेवची पडटा